हेलो मेरा नाम श्याम है जी मैंने आप के स्विग्गी से आर्डर किया हुआ था मुझे कुछ खाने के लिए मैंने खाद्य पद आर्डर किया हुआ है तो जी मुझे उस अपने आर्डर में कुछ आइटम को बढ़ाना है जी मुझे दो रोटी और हांडी पनीर और कुछ मिठाइयाँ ऐड करानी हैं उसके अलावा कुछ अगर स्वीट मिठाइयों में कौन कौन सा क्या है जैसे कि आप हमें गुलाब जामुन या ये सब चीज़े दे सकती हैं और इसका डिलेवरी थोड़ा जल्दी करा देतें क्योंकि समय बहुत कम है और हम लोगों को खा कर तुरंत ही निकालना है कुछ मेरे एक दो पार्टनर आ गए हैं जिसके वजह से मैं ये कुछ चीज़ों को ऐड कराना चाहता हूँ और इसका जो भी भुगतान होगा कृपया आप वो हमें बता दीजिए अब एड्रेस जो पुराना एड्रेस दिया गया है आप उसी एड्रेस पर ही जल्दी से इसको आर्डर करा सकतें जी धन्यवाद